اتر پردیش میں كئی بڑی مذہبی برادریاں ہیں اور ان كی اپنی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں اور ہر ایک اپنے برادری كا بہت اچھے سے خیال ركھتی ہیں مثال كے طور پر ہندو برادری ان كا سب سے بڑا تنظیم جو آگرہ میں ایودھیا میں ہے رام مندر كے نام سے جانا جاتا ہے جو ان كے ہر ایک مسائل پر نظر ركھتی ہیں اور ان كو اچھا صلاح دیتی ہیں اور ان كے ہر چیز كا خیال ركھتی ہیں اسی طرح سے مسلم برادریاں ہیں ان كا لكھنؤ میں ندوی برادری ہے ندوی تنظیم ہے جو او مسلمانوں كی ہر دینی اور اخلاقی فرضیہ ادا كرتی ہیں اپنی طرف سے اسی طرح سے شیعہ ٹرسٹ ہے جو شیعہ تنظیم ہے جو اپنے برادری كے ہر طرح كے مشكلات اور سہولات پیدا كرتی ہیں